ॻाइण लाइ ज़रूरी आहे त उन जो सुबुह जो रोज़ानो प्रयास करणु घुरिजे प्रयास करण सां कंठ मजबूत थिए थो जंहिं करे गाए ॻाइणु आसान थिए थो ॻाइण लाइ खाधनि पीतनि जो बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे थधी शइ खां परहेज़ करिणी आहे सणभा खाधा बि न खाइणा आहिनि इन्हनि जो जेकर ध्यानु रखूं था त गलो तमामु ख़ुश्क रहे थो ऐं असां जे गायकीअ मां माण्हुनि खे लुतुफ़ अचे थो इने करे मुंहिंजो चवणु आहे त जेका बि ॻाइणु पसंदि कनि था रियाज़ु ज़रूरु कनि ऐं खाइणु पीअणु थधियुनि शयुनि खां परहेज़ कनि त संदनि गायकीअ में अञा बि निखारु ईंदो